हय आसात म्हाजे कडेन म्हाज्या तर अनुभवान म्हजो जनावरां कडेन भरपूर संपर्क आसा आतां हांवें गायो म्हणल्यो न्हय एक गाय त्या गायेक तूं एकदां पोसता जाल्यार त्या गाये कडेन एटेचमेंट उरता एक बॉंडिंग अशें जाता जशें आमी मनशाचें आसता म्हणजे सांगनासतना आमकां कळटा तेंची गोरवांची भाशा जावं जनावरांची भाशा कांय आमकां समजना बट हाव भाव आसता ते कशे ते आमचे कडेन कशें हें करता तें आमकां ऑटोमेटीक कळटा थंय बॉंडिंग आसता आमचे तेंचे मदीं तेंकां कितें जाय बाबा तीं आमकां कितें सांगूंक शकतात तें उलयनासतना आमकां समजता तशेंच जनावर म्हणलेलें माजर सांगपाचें म्हणल्यार आमगेर हांवें माजर पोसलां इतलो बरो सांगू तुका बुकलो म्हजो तेका हांवें बरें बुलू नांव दवरलां इतलो सामको बरो की सकाळचो तो डेयली म्हाका उटयता हांव कामाक वचंक लागलें की म्हजे बायकीकडेन येता म्हाका स्कुटरी कडेन पावोवपाक वता हांव घरांत कांमांतसून येलें की तो म्हाका सोदता येवून म्यांव म्यांव करीत म्हणजे एक एटेचमेंटूच आसता म्हणजे तेका कळटा आनी तेका तेका आमी सांबाळपाक खूब हें करता तेका आमी क्लीन दवरता आनी तो बी आपूण स्वता क्लीनूच रावता म्हणजे तेका आमी पुसता तेका पावडर बी मारता ओलो दवरपाक दिना केन्ना आनी तो वायट कलर आसल्या कारणान तेका लडपाकूय दिना आनी तो ऑटोमेटीक आपूण स्वता बी क्लीन रावता आनी तेका खंय किट्टी बिट्टी लागल्या कितें लागल्यार जीव बी पडला लागला बी जाल्यार आमी तें बी चॅक करता तशेंच गोरवांकूय बी आमी आमी गोरवांय आमचीं आसा तेन्ना आमी गोरवांक वॅक्सिनेशन बी करून तेंका खंय बाबा जीव बी पडला जाल्यार तेंकां कितें जालां लागलां खंय बैल बी झगडटा तेन्ना तेंकां घावे बी जाता न्हय शींग बी शींग बी एकामेकाचें लागता तें बी लागलां कितें जालां आमी तें सगळें पळोवून जनावरांची बरे तरकेन आमी तेंची बरे तरेन आनी तेंकां पोसतात